جی کون بول رہی ہیں اچھا کیسے کال کیا ہے آپ نے میں سیل تو نہیں کرتی ہوں آپ نے آپ کرتی ہیں آپ کا بزنس ہے میں کر میں تو اچھا اچھا تو کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس کیسی ڈریسز ہیں ریڈی میڈس ہیں یا اچھا اچھا وہ بچوں کے حساب سے یا لیڈیز کے حساب سے بھی ہیں اچھا اسٹیچڈ ہے آن اسٹیچ ہیں جیسے ریڈیمییڈ کلتھ میں ان اسٹیچ آتے ہیں اچھا اچھا تو میٹیریل کیا رہے گا کاٹن یا جارجز فونس وغیرہ اچھا اچھا اچھا کچھ ڈیزائن ہے ابھی اس میں آپ کے پاس کچھ برائڈل بھی ہے اچھا تو تو برائڈل میں غرارے وغیرہ بنواتے ہیں آپ تو مطلب وہ آڈر پہ آپ خود بنواتے ہیں یا ڈیزائننگ وغیرہ ہمیں دینی ہے یا آپ خود کروائیں گے اچھا نہیں جیسے ہمیں بنوانا ہے شادی کے لیے بنوانے ہیں تو کچھ شلوار سوٹ یا پینٹ سوٹ یا کچھ مطلب اس ٹائپ پہ فرارے وغیرہ جو آج کل جو چل رہے ہیں اس ٹائپ پہ بنوانے ہیں کچھ غرارے بنوانے ہیں تو وہ کروا دیں گے آپ کام سائز وغیرہ اچھا اچھا کلر کامبینیشنس وغیرہ بھی آپ سیٹ کریں گے اچھا تو کچھ آپ کے پاس تیار بھی ہوں گے جو آ کے ہم دیکھ لیں تو اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ